आं मासिक जाबा बिदि मासिक जानाय समाव बिदिनो जोङो जायोब्लाबो जोंहा माने अनेक नेम दङ जोङो माने अनेक नेम फालिनांगौ जायो जोंनिया माने ओंखाम आरि संनो मोना मासिक जानाया हामागौमानि जोङो सानबासिमखौ थाथारो सानबासिम जाबासो जोङो लिरस्रां आरिस्रां न'फोरखौ लिरनानैसो जोङो ओंखाम आरि संनो मोनो आरो साथि आरिफोरबो लगायनो मोनो सानबासो जाबासो जों गोदो बिदिनो जिस्रि आरि बाहायोमोन दाथ' बिदि गैला दाथ' स्टेफ्रि आरि बांसिनानो बाहायो जोङो माने बिफोरबायदि जाबाथाय जोङो साखोन सिखोनैनो आङो थाखायो आरो थाखायो माने फुङावनो दुगैनाय लोबनाय बिदिनो साखोन सिखोनै ह'दाय थाखायो जोंहा आरो न'आवबो बिदिया ओंखाम आरिखौबो संनो मोना बेफोर बायदि जाबाथाय जोंहा संनो होया माने जोंहा बिदिनो अनेक फालियो आरो बेफोर बायदिनि बागै खर' जोबनायाव जोङो बिदिनो सान्नै सान्थामहा जाबाथाय बबेबा लोबो फार्स्ट टाइम जोङो लोबा बिदिनो सान्नै सान्थाम जाबासो जों लोबो बिदिनो थायो सानबाफोर जाबाथाय जोंना माने हामनाय बिदिहाय जाहैयो आरो साफ्फासिन जाहैयो जोङो बेफोरबायदि नेमखौ माने गोदोनिफ्रायनो जोङो फालिबोदों आरो दासिमबो जोङो फालियो बिफोरबादिनो जोङो साखोन सिखोनै थाबाय थायो जोङो साफफा दुगैस्रां लोबस्रां ह'दाय थाखायो आरो माने बिदि जोङो बिफोरबायदि जाबाथाय फुङावनो दुगैनाय सिबस्रां आरिस्रां लिरस्रां आरिस्रां न'फोरखौबो साखोन सिखोनै लाखियो सानब्रै सानबाफोर जाबाथाय जों जि आरि सुस्राङो न'फोरबो लिरस्राङो बिनिफ्रायसो जोङो माबायो बाथौबो ल'गायो आरो जोङो बिदि जाबाथाय बारा गिलिर गिलिर अजनफोर जानायखौ जोङो थिखाङा आरो जोङो बारा खस्थ'बो मावा मानो होनबा जोङो एफोरबायदि जाबाथाय एसे देहाफ्रा एसे खस्थ' मोनो खस्थ' जायो आरो जोङो जानायफोराबो जोङो बांद्राय आलौ आरि गोसा गोसा जाया आरो जों खायसे बायदि जोङो दाउदै आरिफोरबो जोङो जाया दाउदै आरिफोरखौबो जोङो बिदि जाबाथाय जोङो जाया जाखाया माने गोदोनिफायनो जोङो बिफोरबायदिखौ बासियो ओमफ्राय जोङो बिदिनो जोंहाबो न'आव बिदिनो जों गोदोनिफ्रायनो ओंखाम आरि संनो मोना नालाय दाबो जों बिदिनो फालियो दाथ' जोङो संनांगौ जायो जानायालाय थेवबाबो जोङो दुगैस्रां लोबस्राङैसो सङो दुगैस्रां लोबस्रां थानानै आरामनो बेयावसो जों सङो खावो जायो आराम थायो देहाफोरखौ जोङो बिदिनो बिदि जाबाबो जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगौ होनबासो जोङो मोजां मोनो बेखायनोथ' जोङो साखोन सिखोनैनो थायो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो ह'द्दाय थाखायो आरो गोदोनिफ्रायनो दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंना बिदिनोखा जोङो उन्दैनिफ्रायनो बेबायदिनो जोङो मा फालिबोखादों नालाय दाबो जों बिदिनो फालियो